देखिऔ किसान जखन पूॅंजी ओहिमे लगबै छथिन ओ पूॅंजीके उपजा नहि भेटै छै नहि भेटैके कारण छै जे मजदुर वर्ग जे छै से जे मजदुरी करै लए जाइया ओकरा तऽ अपन बोनि भेट जाइ छै जखन काटैके समय अबै छै तऽ ओ मजदुरके एहन नियत भए जाइ छै आ एतेक शौखिन भए गेला हँ जे आब नहि किओ बोझ उठबै ला चाहै छै दरवाजा पर धानक बोझ आओर निआर जे होइ छै ओ खेतेमे तैयार कऽ लै छथि

गृहस्थके तऽ लाचारी भऽ जाइ छै ओ खेतमे तैयारी करऽ पड़ै छै जखन मजदुर ओकरा नहि उठेतै अच्छा मजदुर आत्महत्या करै छै तकर बिहारमे तऽ नहि देखै छियै लेकिन ई तऽ छै जे घाटा तऽ गृहस्थ के फायदा तऽ नहि होइ छै जतेक ओ पूॅंजी लगबै छै जतेक ओ परिश्रम करै छै ओहि मुताबिक ओकरा नहि भेटै छै मजदुर महँगाई बेसी छै मजदूरी लागि जाइ छै बेसी दोसर गप छै जे मानि लिअ खाद्य बीज जे छै सेहो महगा बड़ भेटै छै ओहिमे सब्सिडी देबाक चाही सरकार दै छथिन युरिआमे सब्सिडी छै लेकिन इहो बात सही छै जे सही आदमीकेँ ओ सब्सिडीके फायदा नहि भेटै छै क्षतिपुर्ति वाला जे छै ओहिमे सही जे खेती केलक ओहि व्यक्तिके भी जे जे खेत घाटा लागि गेल तै आधार पर ने हेबाक चाही इएह तऽ नहि होइ छै किछु किसानके नाम पर सब्सिडी भेटै छै आब इहो बात छै जे मजदुरी जे छै बिआ किआ देते दू टका तीन टकामे जकरा चाउर गहूॅंम भेट जाइ छै ओ अहाँ ओहिठाम किया जायत मने खेत एथी करै लए हुँ ओतेक परिश्रम करै लए जे बोझि काटि कऽ अहाँकेॅंआय गृहस्थके सामनेमे छै फसल खाद्य बीज महगा भेटै छै बीज ओकरा महगा भेटै छै ट्रेक्टरके जोताई महगा भेटै छै खेती कए दैया सभ किछु कए दैया आ जाहि घड़ीमे काटैके स्थिति रहै छै ओ घड़ी जन नहि भेटै छै काटै लए किया तऽ ओकरा दू टका तीन टकामे चाउर गहूॅंम भेट जाइ छै तऽ किया हमरा अहाँ ओहिठाम जाए एथी करै आ ओ चाउर गहूॅंम एहने भेटै छै जे आइ सरकार चाउर दै छै आ काल्हि बनिआके दोकानमे आबै छै सर जमीन मे जे देख रहल छी से कहि रहल छी हमहुँ गृहस्थ सभ दिशसऽ जाइया ताहि दुआरे देखू जे हमरा सभ ओहिठाम तऽ आब खेती छोड़ने जा रहल छै चलऽ भाई गाछे वृक्ष लगा दहक एहि फले फुल हेतै लकड़िये लऽ गाछ लगा दै छियै बाँसे लगा देलक चापी खेत छै तऽ ओहिमे बुझू पोखरि तालाब खुना दै छी चलऽ मछलिए पालन हेतै ओहि मेड़ पर गाछो लगा दै छी चलऽ भविष्यके लिए बा ल बच्चाके लिए एकटा हेतै की करी खेती आब कहाँ हेतै ककरो हूँ